जब हम लोग छोटे थे तो घर वाले के साथ जाते थे जैसे कहीं दर्शन करने जाना हो गया तो हम लोग तब कोई साधन नहीं था तो हम लोग फ़ोर वीलर से नहीं बहुत भाड़ा किराया बहुत महँगा था स्तिथि गड़बड़ थी तो हम लोग टेन से चले जाते थे घूमने और बचपन में हम लोग बहुत घूमे टहले हैं जैसे कि हो गया महर गए हैं विन्ध्याचल गए हैं और बहुत सारे ऐसे धाम हैं जो हम लोग गए हैं अब दे अब तो हम लोग अपने गाड़ी से घूमते हैं जैसे की हो गया हम लोग जाते हैं लखनऊ जाते हैं वहाँ से फ़िर लखनऊ में घुर घूमने घूमते टहलते हैं जैसे जौनपुर हो गया अलाहाबाद हो गया है बनारस हो गया बनारस हम लोग जाते हैं दर्शन करते हैं वहाँ अब और हम लोग गए थे फ़िर महाकाल गए थे दर्शन करने और फ़िर वहाँ से फ़िर मथुरा गए थे फ़िर आगरा गए थे और बा तो हम लोग गाड़ी से घूमते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग डेली जाते हैं घूमने कहीं न कहीं काम ही रहता है जैसे कि शादी हो गई बारात हो गई हम लोग ऐसा कोई स्टेट नहीं हैं जो कि गाँव सा जहाँ हम लोग नहीं गए हैं और साथ में हमारे दो दोस्त भी चलते हैं बहुत सारी जैसे दोस्त हैं जैसे कि मुलायम हो गया और अमिट है हमारे नारायण हो गए और जैसे कि हमारे प्रधान जी हो गए सब सब लोग साथ में जाते घूमते टहलते हैं काफ़ी मज़ा आता है घूमने में और सुबह से निकल जाते हैं घूमते घूमते शाम हो जाती है और फ़िर घर आने के बाद अपना जो काम रहता है करते हैं फ़िर दूसरे दिन फ़िर जेहीं कहीं जाना रहता है तो फ़िर चले जाते हैं घूमने और काफ़ी घूमने में ओ मज़ा आता है घूमने से क्या अच्छी जानकारी मिलती है जाते हैं घूमने टहलते हर हर तरह के हर लोग मिलते हैं कैसे किस त किस पर के साथ रहना है और सभी लोग को घूमना चाहिए जैसे हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मक्खीचूस हैं कमाते हैं नहीं जाते हैं औ जैसे हमारे गाँव के रामबहादुर यादव उर्फ लड्डू जी हो गए ओ तो महा मिरचुक हैं और उनकी गाड़ी बेचारा पलट गया था बहुत खर्चा हुआ उसका बेचारा हमेशा परेशान ही रहता है और उसका बेटा भी तो मुंबई में कमा रहा है अच्छा खासा और वह अभी बाप तो उसका पैसा उड़ा रहा है अब ठीक हो गए हैं महाबल और अब तो हम लोग जान गए हैं कहाँ कैसे लोग रहते हैं घूमते टहलते हैं अभी हम लोगों का प्लान है जाने का जाएँगे क्या बोलते हैं फ़िर माहाकाल दर्शन करने जाएँगे फ़िर वहाँ से जाएँगे उतराखंड जाएँगे बर्फी इलाके में ओ ठंडी ठंडी हवा लगेगी वहाँ और एप्पल खाएँगे वहाँ खेती अच्छी होती है एप्पल की और जैसे हम लोग इलाहाबाद गए पी वी आर गए मूवी उवी देखें वहाँ और मॉल में शॉपिंग वॉपिंग किए और सब लोग साथ में ही रहते हैं जाते हैं और जैसे कि हम लोग हमारे हम लोग की गाड़ी है इस्कारपियो एलेवन है और लोग घूमते टहलते हैं काफ़ी मज़ा आता है घूमने में और घूमना चाहिए सब लोग को और मुलायम है हमारे गाँव की बेचारा थोड़ा राजनीती के वजह से दबा हुआ है बेचारा जा नहीं पाता और कल हम लोग गए थे एक शादी में बहुत मज़ा आया वहाँ एन्जॉय किए औ काफ़ी मज़ा आता है एन्जॉय में एन्जॉय करने से क्या रहता है कि मानसिक तनाव जो है एकदम फ्री रहता है और घूमना चाहिए सभी लोग को घूमना चाहिए अब तो जब छोटे छोटे थे थो तो प्रॉब्लम होती थी पैसा वैसे का प्राब्लम होता अब तो बड़े हो गए अब कहीं न कहीं से पैसे का इंतेज़ाम हो ही जाता है घूमने टहलने के लिए और नहीं भी होता तो हमारे गाँव के प्रधान जी हैं चंद्रसेन गिरी व् बाकि ओ थाम लेते हैं जो होता है चले गए और कहीं ऐसा नहीं है जो हाँ हम लोग नहीं गए हैं और जाएँगे भी ज़िन्दगी बहुत है अभी घूमने के लिए घूमेंगे ही घूमते टहलते रहते जैसे बाइक से हो गया कभी नाव से हम लोग चले गए बाइक से और बाय से कुछ ज़्यादा ही बट ठंडी में बाइक से घूमने में मज़ा नहीं आता फ़ोर वीलर से ही घूमते से गर्मी में हो गया हम लोग घूमते हैं बाइक से अच्छी ठंडी हवा लगती है और बारिश में हम लोग जलते हैं भीगते हैं अच्छा मज़ा आता है टहलने में जैसे अपने हमारा मार्केट है बधमां बाज़ार है और अच्छा बधमां बाज़ार हमारा अच्छा है क्यों अभी काफ़ी अच्छा रोड का भी निर्माण चल रहा है अच्छा हाईवे बन रहा है और काफ़ी धुल माटी उड़ता है और हम लोग पैदल तो नहीं जाते फोर वीलर से चलते हैं घूमते टहलते हैं कहाँ धुल माटी लगने वाला है जब तक हमारे प्रधान जी रहेंगे कहाँ दिक्कत होने वाला है और सब ठीक है बढ़िया है घूमते टहलते रहते हैं